औ अह सन्दन सन्दन अह आं माने मोनसे दि जिम जिम माने खालामबाय दंमोन बेनिफ्राय जिम खालामदोंला बेनि मानि मास मोनसेनि गेजेराव आं बडिखौ माबायदि सेप खालामनो हागोन बेनि जानाय बा आंनियाव गोबां फेटस दङ बेखौ माबायदि खम खालामनो हागोन आं प्रकास मुसाहारी जायगाया बाक्सा औ जेरै हा आरो आह सेपआव लाबोनो हागोन बेनि सोमोन्दै जानाय आरो एक्सारसाइसनि सोमोन्दै एसे

बोसोर बोसोरनो माने बडिजों आह बडिखौ नुगोरनांगोन बा एक्सारसाइसखौ माबायदि खालामो बेफोरखौ मोनथिग्रोजोबनांगोन आरो अके थेंकिउ